मेरे मम्मी ते भापै दा घर बड़ा गै अपनी अपनी जगह बड़ा रोल ऐ मेरी मम्मी बडलै चार बजे उट्ठियै रुट्टी बनांदी घर दी रुट्टी दा सारा देखभाल मेरी मम्मी दे सिर ऐ ते पैसे कमाई कियां लेई आने एह् दिक्खदे मेरे भापा सबेरै चार बजे उट्ठियै न्हाई धोई मेरी मम्मी रुट्टी बनांदी ऐ ते अस स्कूल जाने एह् सारें आस्तै ते सारे बच्चें आस्तै टिफिन बनांदी ते भापा मेरे छे बजे उटियै न्हाई धोइयै ते दुकान पर चली जंदे अपने कम्म काज़ करदे ते उत्थुआं कमाई करियै आह्नदे साढ़े आस्तै ते मम्मी नै घर सारे दिक्खना इक्क ते फिर असें जेल्लै शामीं स्कूल जाना ते फिर सानूं त्यार करी जंदे जेल्लै स्हानू स्कूल जाना पिच्छुं झाड़ू पोंछा करना सफाइयां करनियां ते जेल्लै असें घर बापस जाना ते साढ़े आस्तै दूऐ दी रुट्टी बनाई रक्खनी मम्मी दे बगैर ते घर चली निं सकदा जे भापा जे भापा साढ़े हट्टी जान ते उनेंगी रुट्टी देनी टाईम दी ते सारी जिम्मेवनारी साढ़ी मम्मी दी होंदी ते भापा साढ़े ओह्बी बड़ी मैह्नत करदे बड़ा कम्म काज़ करदे मम्मी भापै दे बिना ते भाई जिंदगी पॉसिवल नेईं ऐ जे दौनें चा इक्क बी घर निं होवै ते इंया लगदा कि घर सुन्ना ऐ घर च पाई मम्मी भापै ई दौने दा होना ते बड़ा गै जरूरी ऐ बिना मम्मी ते बिना भापै दे घर कम्म होई गै निं सकदा मम्मी भई घर दी जान ऐ भापा भई घर दे नाल जहान ऐ ते भापा जेह्ड़े न उंदे बिना भई घर खर्चा जे भापा नेईं देन ते घर भई पैसे कियां आङन ते घर भई खर्चा कियां चलग कियां कम्म काज़ चलने न भापै ई भापै ने इस चीज़ दी गारंटी लैती दी साढ़ी की कियां कम्म काज़ करना ते कियां पैसे कमाई लैने मम्मी नै भई ओह् जेह्कड़े बी भापा पैसे कमाई लेआन भामें होन थोह्ड़े भामें होन मते ते उस खर्चे कन्नै उस पैसे कन्नै कियां घर चलाना कियां घर दा सिस्टम करना एह् मम्मी दे सिर ऐ जे भापा कमाई लेआन थुआढ़ा ते थोह्ड़े च भाई कियां सारें गी पूरी करनी ऐ एह्दी बी जिम्मेवारी साढ़ी मम्मी दी ऐ ओह् ही दिक्खदे न भापै दा कम्म ऐ कमाना ते मम्मी दा कम्म ऐ उसगी कियां कियां ते कुत्थें लाना बिना भापै दे मम्मी अधूरी ऐ मम्मी दे बिना भापा अधूरे न इक्क घर दा भई सर्किल चलाने गी दौनों गै जरूर दौनें दी बड़ी गै जरूरत ऐ बोलदे कि इक्क बी निं होऐ ते इक्क टायर दे बिना गड्डी कियां चली सकदी ते भई घर गड्डी चलानी होऐ ते दौनों टायरें दी भई पूरी जरूरत जियां आक्खदे नी ते जियां साढ़ियां दौ अक्खीं न ते अस दौनों अक्खीं चा कियां आक्खी सकने कि साढ़ी दौनीं अक्खीं चा केह्ड़ी अक्ख शैल ऐ इंया अस कियां आक्खी सकने कि भई साढ़ी मम्मी शैल जां साढ़े भापा शैल मम्मी ऐ मेरी साढ़ी जान ते भापा मेरा जहान मम्मी भापै दे बिना भई दूनिया ऐ अधूरी जे नेईं होंदे मम्मी भापा ते कियां होनी ही एह् पूरी ते इंया ना गै होंदे अस इक्क ना ते होंदा गै अस दिक्खदे संसार संसार दिक्खने दी भई लोड़ बी जरूरी बिना मम्मी भापै दे भई नेईं ऐ पूरी हर इक्क बंदा अपना अपना रोल नभांदा बस अस भगवान दे ओह् पुतलियां न हत्थै दी भगवान दे हत्थै दे बने दे ओह् पुतलियां न जेह्दा भई चलना बहुत गै जरूरी ऐ अस कठपुतलियां न ते भगवान सानूं नचांदे हर कोई इस दूनिया च अपना अपना रोल प्ले करदा ऐ हर इक्क गी भगवान नै ओह्दे इन्सान बनाए दा जे ओह् कुड़ी निं होग ते कियां भई अग्गें कम्म बधग ते कियां भई घर चलग एह् कुड़ी गै जेह्ड़ी अपनी इच्छा मारियै अपने घर गी चलांदी ऐ जे भापा पैसे कमाई लेआंदा ऐ ते भई उस पैसे कन्नै कियां कम्म करना कियां पूरी पानी एह् ते एह् कुन दिक्खदे एह् मम्मी गै दिक्खदे बिना मम्मी दे भई घर निं जे मम्मी दौ दिन घर निं आवै ते अस आखनि की कम्म केह् ऐ केह् कम्म होंदा गर कक्ख कम्म निं ऐ मम्मी केह् करा दे घर पर इक्क दौ दिन बी मम्मी घरा जा ते पता चली जंदा मम्मी केह् न मम्मी केह् करदे न ते जे दौ दिन भापा हट्टी निं जान ते खाने गी भई लाले बज्जी जंदे खाने गी भई फुल्के बी नेईं थ्होंदे ते जे भापा कमाइयै बी निं लेई आन ते कियां कम्म चलग जे अस साढ़ी रुट्टी दा ध्यान जेह्ड़ा मम्मी भापै दे बिना आक्खदे अधूरा ऐ पूरा केह् अधूरा टोटली अधूरा ऐ जे भापा कमाङन नेईं सानूं कमाइयै नेईं खलान ते उनेंगी कमानै ताहीं अपना पूरा जीवन देई ओड़ना भई धुप्प गर्मी ठंड होग कदें बी नेईं दिक्खना कि भई गर्मी ऐ धुप्प ऐ ठंड ऐ अपने बच्चे लेई मां प्योऽ अपनी जान तू बध के दिंदे न इक्क मां जेह्ड़ी ओह् अपने मतलब आक्खदे कि सारे शरीर दियां हड्डियां टुटी जान ते इन्ना दर्द होंदा बच्चे गी जन्म देने गी ते मां ओह् दर्द हबी सह लैंदी ऐ अपने बच्चे ताहीं ते मां प्योऽ अपना सारा जीवन अपने बच्चें ई दान करी ओड़दे सारी उमर सारी उमरप उनेंगी दान करी ओड़दे ते अस बच्चे उंदी कदर निं पांदे साढ़ी बी जिम्मेवारी की अस अपने मम्मी भापै दी सेवा करचै उनें ई शैल कमाई लेआई देई आचै